हम ध्यान लगभग तीस मिनट तक कय लै छियै आओर ध्यान करै के लिय हम कोनो शान्ति जगह पर जाइ छियै जे हमरा इधर उधर के बात दिमाग मे नहि आबए कोनो लोक सबके बात सुनाइ नहि दे आओर हम कोनो पेड़ यऽ पोखरिक पास चलि जाइ छी जाहिसे हमरा शान्ति मिलै छै आओर हम नीक सऽ ध्यान कय सकै छियै आओर शान्ति रहि सकै छियै एम्हर ओम्हर केला सऽ लोक सबके बात दिमाग मे आबैत रहै छै तऽ हमर ध्यान ओहि पर सऽ हटि जाय छै आओर हम ध्यान नहि कय पाबै छियै आओर हमर ध्यान टुटि जाइ छै इएहऽश खातिर ध्यान करै के लिय हम पोखरि के पास चलि जाइ छी ओहि सऽ हमरा बहुत अच्छा लागै छै ओहि सऽ हम पूरा नीक सऽ ध्यान करय छियै आओर अपन पूरा टाइम तीस मिनट तक हम ध्यान कय लै छियै